हैलो हां जी जी बिलकुल किन्ने क बंदें दा अरेंजमैंट ऐ दो सौ बंदें दा

कोई दस क ज्हार कल कल ऐ फंक्शन ते बिलकुल होई जाग होई जाग कोई निं पुज्जी जाह्गे